मुझे गैस से बहुत लाभ है इससे पहले की औरतें जो चूल्हे पे खाना बनाती थीं तो समय बहुत ज़्यादा लगता था जब से गैस सिलेंडर आ गया है तब से बहुत कम समय भी लग रहा है जल्दी खाना भी बना रही हैं बना ले रही हैं उसमें बर्तन भी कम जल रहे हैं और समय की बचत भी बहुत ज़्यादा हो रही है चूल्हे में तो एक दो घंटे लगा देती थी गैस सिलेंडर चूल्हे पे तो बहुत बहुत आधे या बीस मिनट में बना भी लेती हैं और उनको खुद को देख भी कर सकती हैं ज़्यादा ध्यान दें रेगुलेटर तो नहीं खुला है औरतें कुछ लोग तो खोल के चली जाती हैं पर उसका ध्यान देना चाहिए ना सुरक्षा करना चाहिए कि उसकाे क्या खुला है क्या नहीं खुला है और साफ सुथरा भी रखिए वो अच्छा भी लगता है जो पाँच मिनट का काम है वो दो ही मिनट में कर देती हैं कर देती हैं जैसे कुकर में दाल डाल दिए चावल डाल दिए गैस पे रख दिए फटाफट पक भी गया और उनका ओ गैस भी ज़्यादा नहीं खर्च हुआ और समय भी नहीं नष्ट हुआ कहीं ओ केहुँ और उनका बर्तन भी नहीं जला फटाफट धुल भी लिए साफ भी कर लीं ओ भी सुथरा भी हो गया देखने में भी अच्छा भी लग रहा है उस समय पहले चूल्हे पे तो धुआँ भी लग रहा था फिर इसमें इतना अच्छा हो गया है कि न धुआँ लग रहा है ना कुछ लग रहा है समय से समय का उपयोग भी कर रही हूँ बच भी रहा है समय का नष्ट भी नहीं हो रहा है इतनी दूर जाने के बाद तो बहुत सारी सुविधा ऐसी हो गई है औरतें बोलती हैं मुझे बहुत सही है कि मुझे गैस पे खाना बनाने के लिए बहुत अच्छा लगता है पर सेफ्टी रखना चाहिए सेफ्टी रहे कोई खुला ना रहे गैस गैस को ध्यान दे खाना बनाते समय कहीं हट के जाएं ना ओ गैस के पास बैठे ही रहें खाना बन जाए तुरंत गैस बंद कर दीजिए खोल के ना रखिए अगर हम सेफ्टी रहेंगे तभी वो सेफ्टी रख सकता है